آپ ہندوستان کے کھانے کی اگر بات کرو تو آپ پہاڑی علاقے میں چلے جائیں پہاڑی علاقے میں کم اسپائسی کھانا کھایا جاتا ہے اور اسی طریقے سے دہلی شہر سے سٹے ہوئے علاقے دہلی گڑگاؤں ہریانہ اگر آپ ادھر کی بات کرتے ہیں تو ادھر زیادہ اسپائسی کھانے پسند کیے جاتے ہیں جس طریقے سے دہلی شہر کے اندر دہلی کی فیمس بریانی قریشی کے کباب اور اسی طریقے سے آپ یو پی سائڈ چلے جائیں تو یو پی میں بھی مراد آبادی بریانی کے نام سے مشہور ہے اسی طریقے سے آپ بہار سائڈ چلے جائیں تو وہاں کا فیمس لٹی چوکھا بہت فیمس ہے اسی طریقے سے آپ چلتے ہیں تمل ناڈو کی طرف تو تمل ناڈو کے اندر اڈلی سانبھر اور کئی طریقے کی ورائٹیاں ہوتی ہیں ادھر حیدر آباد سائڈ آ جائیں تو وہاں حیدر آبادی کی مشہور بریانی بہت لذیذ اور عمدہ ہوتی ہے اور اسی طریقے سے دہلی چھ کے اندر آپ چلتے ہیں تو دہلی چھ کے اندر شربت روح افزا جو باقی روح کو تازگی دیتا ہے اور شکنجی یہاں کی ایسی ہے جو گرمیوں کو ختم کرتی ہے اسی طریقے سے آپ سکندر آباد چلے جائیں تو سکندر آباد کے اندر بھی مشہور کباب اور مشہور بریانی بہت عمدہ ہوتی ہے اور آپ اسی طریقے سے دہلی کے اندر بھی نہاری ایک ایسی فیمس چیز ہے بہت لذیذ اور بہت عمدہ ہوتی ہے ہمارے یہاں مصطفیٰ آباد کے اندر سعد چکن ہے وہاں پر مٹن نہاری بہت عمدہ اور لذیذ ہوتی ہے